एह्दै च साह्नू पुच्छेआ गेदा कि जेह्ड़े साढ़े पराने फोटो हे ते साढ़े पराने फोटो साढ़े कोल अजें बी पेदे ऐ साढ़ा दादा दादी दे साढ़ा मम्मी डौड़ी दे ते साढ़े घैनां दे भ्रामां दे उंदी भैनां दे उंदी भ्रामां दे ते अस फोटो अज़े बी दिखदे ऐं अज़े बी कडदे ऐं कियां अस कट्ठे रुट्टी खंदी हे कियां अस घूमन जंदे हे कियां अस कन्ने रैंह्दे हे मिलियै ते हून बी अस फोटो कडदे आं अपने अजें बी उनेंगी दिखदे आं ते फिर साह्नू पुच्छेआ गेदा ऐ कि जेह्ड़े पैह्ले जमाने दे फोटो होंदे हे अदूं कैमरे नी होंदे हे कुश नी होंदा हा ना कव्लटी होंदी ही ना कल्लर ना कोई फिच्चर होंदा हा ना कुश पर फिर बी अस फोटो खिच्चदे हे फोन बी नी होंदे हे खाली कैमरे होंदे हे ते ओह्दे कन्नै फोटो खिच्चने ओह्ॅदै नै खुश होई जाना असैं ते हून दे जमाने चे कल्लर फुल फोटो आ गे ऐं इयां कवालटियां फिचर आ गे ऐं पर लेकिन जेह्के पराने जमाने दे फोटो हे ओह् साढ़ी जादां जुड़ी दियां दादा दे दादी दे लाढ़े कन्नै ते नी ऐ पर अस तां बी उसी दिक्खनें आं कियां किस दे बलैक ऐंड़ बाईट फोटो हे साढ़ी डेड़ी दे मम्मी दे अस दिखदे ऐं हून ते नमें फोन आ गे ऐं ओह्दै च कैमरे ऐं पैह्लैं होंदे बी कैमरे सस्ते हे फोन च कैमरे नी होंदे हे हून ते फोन च कैमरे ऐं पर लेकिन फिर बी चंगे हून चलो अस नमैं फोनै च अपने फोटो खिच्च लैने ऐं हून कैमरे मैंह्गे आ गे ऐं हून लेकिन सारे ई फोन च फोटो खिचदे ऐं ते लेकिन जेह्ड़े पराने फोटो हे साह्नू जेह्ड़ा पुछेआ बी गेआ पराने फोटो दी केह् ओह् होंदी ही पराने फोटो नै साढ़ी जादां जुड़ी दियां होंदियां साढ़े दादा दादी अस कट्ठे रैंह्दे हे कट्ठे जाना कट्ठे खाना पीना हुन साढ़े कन्नै साढ़े दादा दादी पड़दादा पड़दादी नी ऐं असें उंदै नै टैम कड्डेआ पर अस निक्के होंदे हे तेस इन्ना साह्नू पता बी नी ही फोटो पर अज्ज बीअस फोटो दिखदे आं साह्ड़ै नै ओह्दी जादां जुड़ी दियां दिखदे रैह्ने आं अज़े बी फोटो ओह्दै नै साढ़ा अलग इ लगाव ऐ हुन कोई बी अएगा अस उसी फोटो दसदे आं एह् साढ़ा